की यौ की हाल छै अहाँ कहियौ ने की अहाँके कहू अहाँके ओहिठाम तऽ बहुत अहाँ तऽ ओहिमे रोल करलियै बहुत शानदार बुझा रहलए यौ वाह बहुत बढ़िआँ लागल अहाँके तऽ हम फैन भए गेलहुँ तब आओर सभ कहियौ कतयसँ कतय अपने कीसभ करै छियै केना यौ हे छियै तऽ अहीँके लोक छियै कहियौ तऽ सही तऽ अहाँके तऽ ओहिमे बहुत बढ़िआँ एक्टिंग रोल रहए लेकिन जे कहियौ फिल्ममे ओहिवलामे हँ

बनेबै आहिरे बनबू हमसभ तऽ देखैत छियै हमसभ तऽ खूब लाइको करैत छियै बहुत बढ़िआँ छै ओहिमे तऽ लगले रहैत छी बढ़िआँ यए हँ हँ से तऽ यए हँ लेकिन बहुत बढ़िआँ एक्टिंग अहाँके रहए सुनलियै गर्दा लागल बहुत बढ़िआँ रहए देखबोमे नीक लागल तैँ कहलहुँ केलियै अहाँ हँ निकालू कोइ दिक्कत नहि छै निकालू ने एक नम्बर की हेतै हँ से हँ देखलियै नहि तऽ तैँ ने कहलहुँ अहाँके रोल बहुत अच्छा लगलै ओहिमे हमरा मिथिलाके तऽ ठीके रहलै बहुत बढ़िआँ रहल अहाँके हँ आ नहि हमसभ हमसभ अहाँके खूब सपोर्ट करब जे आओर आगाँ बढ़ू अहाँ एहिसँ हँ हँ हँ से तऽ छैबे ने करतै हँ हँ

बनबू कोइ बात नहि जे सपोर्ट होइत छै से तऽ मिलबे ने करत हँ यौ पूरा सपोर्ट मिलत कोइ दिक्कत नहि बढ़ू ने आगाँ अहिना ने बढ़ैत छै कि

कोइ बात नहि ठीक छै बढ़ू अहिना होइ छै हँ बढ़िआँ यए देखै छियै हँ से तऽ करबै करलहुँ आओर ठीक यए एक नम्बर यए अहाँ करू तऽ बढ़िआँ ठीक यए हँ यौ देखबै ने हँ यौ एह एक नम्बर ओहि सभमे कमी थोड़े छै दिक्कते नहि छै

हँ तऽ तैँ ने कहलहुँ अहाँके बहुत बढ़िआँ अछि एक्टिंग एक्टिंग ठीक रहए जे कहियौ गर्दा लागल बढ़िआँ लागल एहिनाए निकालू जल्दी जल्दी आओर निकालू सुनलियै तब ने व्युअर्स कमेंट लाइक सभ मिलत तऽ बढ़िआँ रहत

हँ

हँ हँ निकालू

हँ ठीके यए